आं म्हाका रेंव जाय आशिल्ली आसा तुमचे कडेन आं रेट कशी आहा आं ओके ओके आनी मागीर फूल ट्रक तुमची कितली येता असो पांच मिटर येता पंदरा हजार हय पांचशीं रुपये आनी प्लस मागीर ड्रायवर ड्रायवरा घेता तुमी कितें आमचें केप्यां पडटा सो तुमी अशें कितें तुमी आमकां कांय कमी जावपाना आं तेरा रेंवाचेच न्हू ओके ओके तेकाच लागून जाय आशिल्ली म्हाका ती तुमी एक पांच ट्रक जाय आशिल्ले म्हाका पांच ते स ट्रक जाय आशिल्ली एक आनी एक दुसऱ्या आठवड्या बीन अशी घालपा चालू केली जाल्यार कोत्या येता तुमी स ट्रक तरी जाय मिनीमम स ट्रक जाय सद्या तरी मागीर आं पयली तीन धाडात तुमी अर्जंट आमकां न्ही हय तीन पुरो मंगळारा धाडटात ओके ओके आनी तुमकां पेमेंट तुमकां फूल दिवपाक जाता कांय आतां तुमकां एडवान्स बीन दिवपा पडटा एडवान्स पयलीं दिवपाचो ओके ओके तर बरें तुमकां फोन नंबराचेर ह्याच हांव पे करतां तर तुमचो होच आसा न्ही आं ओके बाकी मागीर तुमकां जाय जाल्यार सांगता कितले जाय ते तुमकां तशी ओके तेका लागून फोन केल्लो जाय आशिल्ली म्हणून बाकी तुमगेलो टॉटल एमावंट कितलो जाता तो तीस हजारान धरलो जाल्यार

आं सेवेंटी फाय थावजंड जाता न्ही बरें बरें बरें बरें